दिक्खो टेक्नोलॉज़ी दी जेह्ड़ी आधुनिकता जिसी अस आक्खनै ओह् साढ़े समाज़ च आना बड़ी अच्छी गल्ल ऐ की अस जानने की पैह्लें दे साढ़े जेह्ड़ी सुविधायें हियां जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी दियां ओह् इन्नियां जादे नेईं हियां जियां तुस दिक्खो की साढ़ी आधुनिकता बिच जियां टेक्नोलॉज़ी बिच जेह्के साढ़े पैह्लें चाकु होंदे जिसी अस हत्थें कन्नै पकड़ियै चॉपिंङ करदे हे कट्टदे हे हून मॉडल टेक्नोलॉज़ी आई दी बड्डे बड्डे ब्लेड आये दे जेह्दे कन्नै अस इक्क मिंट च जेह्की बड़ी जादै सब्ज़ियां न ओह् कट्टी सकने एह् साढ़ा यूज ऐ इक्क साढ़े समाज़ नै असेंगी इक्क साढ़ी टेक्नोलॉज़ी नै असेंगी इक्क यूज़ दित्ते दा ते इंया गै तुस दिक्खो साढ़ा टेलीविज़न जियां अस पैह्लें करदे हे पराने जमानै च केह् होंदा हा की ग्रांऽ बिच जेह्ड़ा इक्क टीवी लग्गे दा होंदा हा ते सारे म्हल्लै आह्ले बच्चे दिक्खनै ई आंदे हे उनेंगी दिक्खनै दा मज़ा आंदा हा ते अज्ज केह् ऐ अज्ज साढ़े एलईडी लग्गी दियां बड्डी बड्डियां ते जो बी अस दिक्खो टच आह्ली लग्गी दियां पैह्लें पैह्लें ऐसा नेईं हा कुसै दे घर जाइयै असें ई बौह्ना पौंदा हा लेकिन अज्ज ऐसी जगह बिच जेह्ड़े न ओह् सारी जेह्ड़ी जानकारी ऐ ओह् लेई सकने जियां साढ़ा वातावरण केह् होआ दा कदूं बरखा पौनी कदूं नेईं पौनी एह्बी साढ़ी टेक्नोलॉज़ी दा हिस्सा ऐ ते इन्ने बी बड़ी सारी चीज़ां ओह् यूज़फुल दित्तियां ते फ्ही साढ़े इत्थें आया की साढ़े इत्थें पैह्लें केह् होंदा हा की साढ़े इद्धर दे इक्क पराने लोग जेह्ड़े ओह् लोग जेल्लै चलदे हे उनें ई एह् निं पता होंदा की असें दूऐ शैह्र कदूं पुज्जना ओह् चार पंज दिन जेह्ड़े पैदल चलदे रौहंदे हे ते कुदै पंज छे दिन बाद कुदै इक्क जगह उप्पर पुज्जदे हे ठीक ऐ साढ़े कोल केह् होया साढ़े कोल आइयां बस्सां ते भी उस डिस्टेंस गी उस चीज़ गी कवर करना ईजी होई गेआ ते पैह्लें एह्बी निहां पता चलदा की अगर इक्क बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह् चलेआ ते ओह् कदूं पुज्जेआ ओह् एह् जानकरी नेईं होंदी ही ते ओह् दौ दिन बी लांदा हा तीन दिन बी लांदा हा चार दिन बी लांदा हा लेकिन एह् पता निं होंदा हा की ओह् बंदा उत्थें कदूं पुज्जेआ ते दिक्खो साढ़ी टेक्नोलॉज़ी नै अविष्कार कीता फोन दा जेह्दे कन्नै केह् होया की फोन साढ़े जीवन बिच इन्नी इन्ना बनी चुके दा इन्ना यूज़फुल होई चुक्के दा की अस नुहाड़े बगैर पंज मिंट बी नेईं रेही सकने ते जे पैह्लें जमानै बंदा चलदा रौहंदा हा ते उसी पता निं होंदा हा उन्ने कदूं पुज्जना ते ओह् सनमेहा जेह्ड़ा हा जियां पैह्लें जमानै आह्ले हे उंदा तार आया ऐ ना ते उनेंगी बड़ा जादा टैम लगदा हा लेकिन हून केह् ऐ अगर साढ़ा पर्सन कुदै गेदा ते उसी घरा अस फोन करियै पुच्छी सकने की ओह् पुज्जेआ जां नेईं पुज्जेआ उसी गड्डी थ्होई जां नेईं थ्होई की के इत्थें फोन आई सारी चीज़ां जेह्ड़ियां ओह् सिखाना शुरू कीतियां साढ़ा जेह्ड़ा अस जेह्ड़े न हून टेक्नोलॉज़ी कन्नै जुड़ियै बड़ी सारी चीज़ां सिक्खियां न ते हून जियां अस सुनने आं डिजीटल वर्ड इन्ने असेंगी बड़ा जादा डिजीटल बनाई ओड़ेआ इन्ने असेंगी टेक्नोलॉज़ी कन्नै जोड़ी ओड़ेआ ते अगर अस गल्ल करचे ते जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओह् उसी यूज़ करियै फोन इक्क यूज़फुल चीज़ बी ऐ ते अस अगर जादै एक्सेस बिच कोई बी चीज़ यूज़ करचै ते ओह् केह् होंदी साढ़े ताहीं हानिकारक बी होंदी ते दिक्खो अज्जकल केह् हा अज्जकल ते दिक्खो जेल्लै साढ़े समें च फोन आये जेल्लै अस ग्रेजूएशन करी चुके दे हे ओह्दे बाद असें दिक्खेआ फोन लेकिन अज्जकल दे जेह्ड़े बच्चे न ओह् जियां फोन हून ई होये उनें फोन हून गै चाहिदा ते कदें उनें आक्खना की कदें उनें फोन करना उनें आक्खना असें फोन दिक्खना उनें आक्खना की असें एह्दे कन्नै गेमां दिक्खनी आं ते ओह् अपनी मर्जी कन्नै गेमां डाऊनलोड़ बी करी ओड़दे ते दिक्खो ओह्दे कन्नै केह् होंदा की जेह्ड़े अज्ज दे जनमे बच्चे दियां अक्खियां खराब होने दियां बड़ी जादा शंका होंदियां ते अस उनेंगी समझानै पर बच्चे जेह्ड़े इस टेक्नोलॉज़ी दा यूज़ इन्ने तरीकै कन्नै नेईं करा दे असेंगी चाहिदा की अस बच्चे गी ऐजूकेट करचै निक्का बच्चा जेह्ड़ा ओह् टेक्नोलॉज़ी दा यूज़ करा दा फोन दा यूज़ करा दा ओह्दी इअक्क टाईम लिमिट होना चाहिदी ते दू गल्ल ऐ ओह् बच्चा बड्डा होना चाहिदा जेह्ड़ा उसी सिर्फ ऐजूकेशन पर्पज़ ताहीं यूज़ करै ते ओह् जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी ते जेह्ड़ा फोन ऐ नुहाड़े हार्मफुल इम्पैक्ट केह् होंदे की बच्चे दियां अक्खां खराब होना शुरू होई जंदियां निक्के बच्चें दी अक्खां कोला पानी आना शुरू होई जंदा जेह्दे कारण उसी मोटे मोटे चश्मे लग्गी जंदे ठीक ऐ जेल्लै मोटे मोटे उसी चश्मे लग्गी गे ते उसी फ्ही लब्भना बंद होई जाना की के निक्की उमर ऐ बड्डे होंदे तगर ओह्दा जेह्ड़ा नंबर ऐ एह् बधदा जाना ऐ ते दिक्खो नुहाड़ा किन्ना जादा हार्मफुल ऐ ते असें केह् करना इसी बच्चे गी बचाने ताहीं पैह्लें इसी केह् करना पैह्लें ऐजूकेट करना दिक्खनै दी कोशिश करने दी कोशिश करै की उसी टीवी उप्पर दस्से तीकी ओह् बड्डे बड्डे जेह्ड़े अजें निक्के निक्के साढ़े फोन च लभदा ओह् असेंगी वीडियो जेह्ड़ियां ओह् बड्डी बड्डी ओह्दे बिच लब्भन ते इक्क टाईम लिमिट होनी चाहिदी बच्चे ई फोन देने दी की के दिक्खो ओह्दे कन्नै मैंटली बी जेह्ड़ा बच्चा ऐ जियां पैह्ले जमानै च बच्चे प्लेग्राऊंड च खेल्लदे हे मैदान च खेल्लदे हे उंदा जेह्ड़ा उंदी जेह्ड़ी सोचने दी क्षमता ही ओह् बड़ी जादा बधी जंदी ही ओह् जेह्ड़े केह् करदे हे कोई गेम गै खेल्लदे हे उनें ई एह् पता हा जजमेंट बड़ी आसानी कन्नै करी लैंदे हे इमेजीनेशन बड़ी आसानी कन्नै करी लैंदे पर अज्ज जेह्ड़ा इंया नेईं ऐ बच्चे टीवी कन्नै जुड़े दे बच्चे फोनै कन्नै झमकै दे जेह्दा कन्सीक्वेंस ऐ हा ओह्दा हार्मफुल कन्सीकवेंस एह् हा की जेह्ड़ा की सोचने दी क्षमता ऐ ओह् इन्नी गै रुकी जदी ओह् अग्गें बढ़ी निं सकदा ओह् अग्गें बधी निं सकदा जेकर ओह् कुसै कन्नै इंटरक्ट करदा गल्ल बात करदा ते नुहाड़ी गल्ल बात बी उन्नी गै रेही जंदी की ओह् नुहाड़ी जेह्ड़ी सोचने दी क्षमता ऐ ओह् दमाकै दे अंदर ई ऐ ओह् इमेजीनेशन सिर्फ दमाकै दे अंदर करी सकदा ओह् बाहर कुसै कन्नै एक्सप्लेन नेईं करी सकदा सनाई नेईं सकदा ओह् इंटरवर्ड होई जंदा उसी दूऐ कन्नै गल्ल करने ई अंदरा गल्ल एक्सपोज़र नेईं आंदा ते इस गल्ला असेंगी जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी ऐ नुहाड़ा यूज़ इन्ना गै करना जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त ताहीं ठीक होऐ ते बच्चें गी असें कोशिश करनी की न्हाड़े कोला दूर रौह्न ते ओह् जेह्ड़े प्ले ग्राऊंड च जान मैदान च जान ते योगा करन होर लोग बद्ध कोला बद्ध कन्नै खेल्लन जियां पैह्ले जमानै ई होंदा हा ताकी जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी ऐ ओह् बरकरार रवै नुहाड़ा यूज़ करचै मिस य़ूज़ नेईं करचै